میں نے ڈرائنگ بنانا فسٹ كلاس سے شروعات كیا تھا اور جب میں اسكول میں گئی تھی تو سٹرڈے كو ہمارا ڈرائنگ كا پریڈ لگتا تھا اس وقت ہمارا ہر سٹرڈے کو ڈرائنگ کا پریڈ لگتا تھا ہم ڈرائنگ بناتے تھے سارے بچے اور جب میری دلچسپی پیدا ہوئی تھی اور ڈرائنگ بنانے كی وہ مجھے رنگوں كو دیكھ كر ہوئی تھی دلچسپی پیدا الگ الگ طرح كے كلروں كو دیكھ كے مجھے ڈرائنگ بنانے كا من كرتا تھا میری اس میں دلچسپی پیدا ہوئی تھی اور ہاں ایک یوٹیوب پہ ہے یاسمین آرٹ وہ بہت اچھی كلاكار ہیں بہت اچھی اچھا بناتی ہیں وہ ڈرائنگ تو میں ان كے ڈرائنگ سیكھتی ہوں اور ان سے اكثر آج بھی ڈرائنگ سیكھتی ہوں بناتی ہوں جیسا وہ بناتی ہیں ویسا میں بنانے كی كوشش كرتی ہوں اور اب میں كافی اچھی ڈرائنگ بنا پاتی ہوں ہاں اور میں زیادہ تر ان كی ویڈیوز دیكھتی ہوں كیوں كہ ان كا چینل ہے یاسمین آرٹ ڈرائنگ تو ان سے ہی سیكھتی ہوں ڈرائنگ بنانا